असांजे सिंधी भाषा में जाम पहाका आहिनि जेके असां इस्तेमाल कंदा आहियूं जीअं की वनडे विरहाए सुख पाए पंहिंजो घरु गुरू दरु का दोस्ती खाइंदी आहे का तारींदी आहे ऐं लभे लकुण न ऐं बाबो बंदूक हलाइ